में सुने आं सांबा ग्रांऽ दी सांबा शैह्र दी रौह्ने आह्ली आं मेरी पढ़ाई च बड़े जादा चैलेंजस आए बड़ी जादा प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरे घर दे हालात इन्नी ठीक निं ऐ हे कि में पढ़ा सकन फिर बी में पढ़ी बड़ी जादा मेह्नत कीती कि प्राइवेट स्कूल च पढ़ी में घर दे प्राइवेट स्कूल च पढ़ाया में पढ़ी सवेरे जाना शाम्मी आना घर दे बी ठीक निं ऐ ही ते सारा कम्म बी करना सारी खुद कल्ले प्रॉब्लम सारी फेस कीती बड़ी सारी प्राब्लमां अहें जेह्ड़ीे कुसै कन्नै नेईं सनांदे अपने तक रखदे हे ताम्मीं हर इक प्राब्लम गी फेस कीता जेह्दे कन्नै जे जेह्दे कन्नै में सारी प्रॉब्लम ही बड़ी जादा प्रॉब्लम ही फिर में पढ़ाई बी कीती में स्कूल जंदी ही सवेरे पर उद्धर टीचर अच्छे निं ऐ ही ओह् पढ़ाई घट्ट होर घर दी गल्लां जादा करदे ही जेह्दे कन्नै मीं बड़ी जादा प्रॉब्लम आई पढ़ने बिच्च बी में रोज सांबे दा दूर जंदी ही पढ़ने बास्तै होर टीचर्स बी पढ़ांदे घट्ट ही गल्लां जादा करदे हे होर बी बड़ी सारी प्राब्लमां आइयां मेरी लाईफ च जि'नेंगी में फेस कीता बड़ी सारी प्राब्लमां अहें जि'नेंगी फेस करियै में अग्गें पढ़ी टैन्थ पास कीती सवेरे जंदी ही ट्यूशन पढ़ने छे बजे कोला अट्ठ बजे तगर अट्ठ बजे कोला लेइयै तिन्न बजे तक स्कूल पढ़ना तिन्न बजे कोला चार बजे तक साढ़ी ऐक्सट्रा क्लास बी होनी चार बजे कोला लेइयै छे बजे तक दबारा स्कूल पढ़ना घर आना शाम्मी छे बजे कन्नै घर आइयै घर दा कम्म बी करना पढ़ना बी घर बी सब कुछ दिक्खना हर इक कम्म करना फिर बी पढ़ना पढ़ने दा बी टैम हैनी ही होंदा फिर बी पढ़ाई करदे हे टैन्थ पास कीती फिर में इलैवन्थ च एडमिशन लेई इलैवन्थ बिच्च बी बड़ी सारी प्राब्लम आई स्कूल च एडमिशन नेईं मिलदी ही फैमिली प्रॉब्लम दी बजह कन्नै फिर में स्कूल च इलैवन्थ च एडमिशन लेई इलैवन्थ च पढ़ी में फिर ओह्दे बाद कोरोना आई गेआ फिर ताम्मीं में पढ़ी साढ़े पेपर होए फिर में इलैवन्थ पास करियै टवैल्थ च आई बाह्रमीं बिच्च बी में चंगे नंबर लेइयै पास होई बड़ी मेह्नत कीती घर दी प्राब्लम बी फेस कीती अपनी लाईफ दी प्राब्लम बी फेस करियै फिर बी में टवैल्थ पास कीती होर फिर में कॉलेज च आई में टवैल्थ बी पास करी लेई चंगे नंबरें कन्नै होर घर दी जिन्नी बी प्राब्लम ही बड़ी सारी प्राब्लमां आइयां घर दे बजह कन्नै जे में कदें पढ़ी निं जा सकदी ही फिर बी में पढ़ाई कीती कोशश कीती पढ़ने दी में होर में पढ़ी